اردو زبان جو ہم سب کی بہت پیاری اور محبوب زبان ہے جو اس پورے علاقہ کی ایک ایسی زبان ہے جسے ہر ایک ہندوستانی کا پیار حاصل ہے جس زبان میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں یہ اردو زبان جس کی اپنی ایک پرانی اور اہم تاریخ رہی ہے اور جس زبان نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور اس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کیا ہے لیکن آج کی اس جدید دنیا میں اور موجودہ وقت میں ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور کہلاتا ہے آج کے اس سائنس کے دور میں اردو زبان کو بہت زیادہ چیلنجوں کا سامنا ہے اور ان تمام چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اردو کو فروغ کی کوششیں کی جا رہی ہیں مستقبل میں اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے ہمیں بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور مزید اس طرف قدم بڑھانا چاہیے جیسا کہ اردو زبان کو بطور کلچر زبان کے طور پر ایک تہذیب اور ثقافت کی زبان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے اور اس کو مشاعروں اور پروگراموں میں اس کو سر چڑھ کر بولنا چاہیے کہ اردو زبان ہندوستان کی ہے اور یہ ہندوستان کی ایک تہذیب اور ثقافتی زبان ہے اس کو مذہبی لبادہ سے بچا کر رکھنا چاہیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے یونیورسٹیوں اور سماج کے اندر اس کے پروگراموں کے پروگرامس کرائے جائیں اور بچوں کو بچوں کے جو رسالے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ شہروں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے رسالے آتے ہیں بچوں کے لیے کھلونے اور اس کے نام پہ اسی طرح سے اردو زبان کو بھی بنا کر بچوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ اس کو سیکھیں اور اس کو محفوظ کریں جب چھوٹے سے سیکھیں گے تو بڑے ہو کر بھی اس کو بولیں گے اور میرے خیال میں اردو زبان کو مستقبل میں فروغ دینے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ دیا جائے زمانہ کے ساتھ اس کو بدلا جائے جیسے موجودہ وقت میں ریختہ جو ایک تحریک ہے جو ایک تنظیم ہے جو ایک آواز ہے اس کی جو خدمات ہیں اردو زبان کی ترقی کے لیے وہ قابل تعریف ہی نہیں بلکہ قابل رشک بھی ہیں اسی طرز پر اردو کو اور جو اور جو باقی زبانیں ہیں ان کو بھی فروغ دینے کے لیے اسی راستہ کو اپنانا چاہیے تبھی حالات کے تقاضے کو ہم قبول کریں گے اور اردو کو عروج پر لے جا سکیں گے